ہندوستان کاروبار کے لیے بہت ہی مفید اور بہت ہی فائدہ مند ہوتا جا رہا ہے اس دور میں ہندوستان کو باہر سے باہر ممالک کے لوگ آ رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اور یہاں پہ ترقی ہو رہی ہے بہت کاروبار میں صنعت کاروں کا بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اچھا کاروبار ہو رہا ہے اور ہندوستان کی ترقی ہو رہی ہے کاروبار سے کیونکہ باہر کے ممالک کے لوگ بھی آ کے یہاں پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں ہندوستان کو بہت ترقی اور کامیاب ترین ملک ہو رہا ہے ہندوستان اور سر حکومت نے بھی چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کو کچھ روزگار یوجنا یہ یہ یوجنا وہ یوجنا بول کر کاروبار لگاؤ بول کر پیسے دے رہی ہے جیسے کہ ٹیلر کی شاپ ہے ایک دو مشینیں چار مشینیں دلا دے رہی ہے اس پہ سبسڈی دے رہی ہے اگر دو لاکھ اگر کاروبار کے لیے دیے تو اس میں سے ایک لاکھ بیس ہزار معاف اَسی اَسی ہزار یا ساٹھ ہزار بننا ہے بہت سے مدد کر رہی ہے حکومت چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کو اوروں کو سکون ہو رہا ہے کہ چھوٹے کاروبار والے اتنا پیسہ نہیں لگا سکتے حکومت کی طرف سے جو پیسہ مل رہا ہے اس سے ان کا کاروبار بھی چل رہا ہے گھر بھی چل رہا ہے اور سبسڈی میں سے جو بھی ساٹھ ہزار پچاس ہزار بننا ہے وہ اپن دے رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے صنعت کار بھی بہت ترقی کر رہے ہیں حکومت کے حکومت کے جو یوجنائیں ہیں جو روزگار یوجنا ہے جو لون دے رہے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کاروباری لوگ بہت فائدہ ہو رہا ہے کاروبار میں